अ जोंनि हादराव लान्च आरो डिनार मोननैयावबो जोंनि जागायाव जोङो ओंखामखौनो सङो आरो बेजों लोगोसे जानो थाखाय ओंख्रि आरो बाजा संनाय जायो बे ओंख्रिफोरनि गेजेराव माखासेया भाजा जायो माखासे झल सङो लाब्रा बिदि थायो मोननैबो समनि थाखाय जोङो ओंखाम आरो ओंख्रिखौनो सङो बे ओंख्रिफोरनि गेजेराव बिदिनो जोङो एखमब्ला समाव दालि लाब्रा सङो एखमब्ला समाव बिदिनो भाजाजोंनो जायो एखमब्ला बाथोनफोर जादेरो बेबादिनो लान्च आरो डिनार मोननैनि थाखाय बे ओखाम ओंख्रियानो ओंखाम ओंख्रिखौनो संनाय जायो